رنگولیاں سورج کو پانی چڑھانا ماتھے پر قمقمے مقدس دکھا کے پہنانا پوجا کے لیے مندر جانا مندر جانا درگاہ جانا یہ ہماری ہندو سہیلیاں کرتی ہیں یہ ہم لوگ نہیں کرتے ہمارے مسلم بھائی نہیں کرتے یہ ہمارا کلچر نہیں ہمارے اسلام میں نہیں ہے ہم ہم لوگ یہ کرتے ہیں مسلم لوگ یہ کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں روزہ اور ان جیسی بہت ساری مذہبی رسومات کی آپ کی ثقافت میں کیا اہمیت ہے ہمارے ہم روزے رکھتے ہیں اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے اور یہ ہمارے یہ روزہ رہنا اور نماز پڑھنا فرض ہے ہم پانچ ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنا فرض ہے نماز ہمیں آنکھ کی ٹھنڈک ہے نماز روزہ ہمیں سکون ملتا ہے نماز روزہ کرنے سے